हेलो बोलिऔ हँ बोलिऔ ने हँ ठीक हइ रस्ता कहाँ सऽ कहाँ आहाँ अयबै ठीक है रस्ता हँ है बढ़िआँ रस्ता अँ हँ रहबै नहि किछु होत नहि नहि किछु होतै अच्छा कोनो बात नहि आराम से आबु ने आहाँ चलब ने काहाँ जेबै हम रहब साथे अच्छे ठीक हँ ठीक चलब ठिक अछि पर की कहलियै हूँ हूँ

लगतै तिन चारि घण्टा तऽ लागि जेतै जामे जाम मिल गेलै तऽ तनी आर टाइम लागि सकै है हँ तिन चारि घण्टा लागि जेतै हँ हँ हम रहबै ने आहाँ ओहिले नहि टेन्शन लैके है अहाॅं नहि नहि हम रहब ने आहाँके साथमे दोसर जगह केना चलि जेबै हँ खुब नीक होयत तऽ भरि दिनमे जहाँ तकले आहाँ जा सकलियै चलब चलबै अ नहि अभी कोना अभी बतैयैऔ ने कोना रखबै अभी रुकू ने आ नहि अभी रुकिऔ ने आहाँ लाइने पर रहिऔ ने जहाँ तक अयबै ने हम काटि देब आहाँ आबि जेबै तऽ हम काटि देब दू चारि पाॅंच मिनट रुकू ने अँ भए गेल ओ भए गेल आ ठीक है भए गेल आबै छी ठीक ठीक छै